आहो में एह् चीज़ सोचना होन्ना कि पढ़ाई दे बारे च अपनी जेह्ड़ी मात्तर भाशा ऐ उस चीज़ दे बारे च साढ़ी जेह्ड़ी यूट्यूब ऐ कुत्थें ऑनलाइन जित्थें बी अस पढ़ने होन्ने आं जां बच्चे दिक्खदे न जि'यां टी वी होई गेआ ओह्दे बिच्च आना चाहिदा ऐ क्यों आना चाहिदा एह् में थुआनूं सनाना चाह्न्नां कि क्योंकि अज्ज दी डेट च अगर दिक्खेआ जाए ते दिक्खो बच्चे जां ते उ'नें फोन पकड़े दा होंदा ठीक ऐ जां ते ओह् टी वी पर होंदे ठीक ऐ जां टी वी दिक्खा दे जां फोन दे बिच्च कुछ नां कुछ गेम गेम खेल्ला दे होंदे पर अगर ओह् ही चीज़ अगर इ'यां होऐ कि जि'यां दिक्खो यूट्यूब दे बिच्च ठीक ऐ साढ़ी जेह्ड़ी अपनी मात्तर भाशा डोगरी ऐ जेह्ड़ी ओह्दे बारै च अगर दस्सेआ जाए पढ़ाई दे मामले ते बच्चे शायद द'ऊं फायदे च रौह्ने बच्चे इक्क फायदा एह् ऐ कि बच्चें ई अपनी मात्तर भाशा दे बारै च पता लग्गना ठीक ऐ दूआ एह् होना कि उं'दी पढ़ाई बी होनी ठीक ऐ नी होर अगर फोनै च में गल्ल करां अपलोड़ होना चाहिदा यूट्यूब पर बगैरा अपलोड होना चाहिदा क्योंकि ओह्दे ओह्दे कन्नै बच्चे साढ़े अवेयरनेस होनी अपनी डोगरी दे बारे च कि भई डोगरी केह् ऐ साढ़ी मात्तर भाशा केह् ऐ ओह् चीज़ उ'नेंगी बी समझ आनी ते कन्नो कन्न उ'नें पढ़ना बी ऐ ते मेरा एह् मनना ऐ कि जेह्ड़ी पढ़ाई दियां चीजां न ठीक ऐ एह् टी वी पर बी आनी चाहिदियां जरूरी निं ऐ कि छड़े डी डी नेशनल चैनल पर आह्न में आक्खां जिन्ने बी चैनल हैन न जेह्दे बिच्च बच्चे मता मता दिक्खदे न उं'दे बिच्च बी साढ़े जेह्ड़ी मात्तर भाशा ऐ डोगरी ऐ उस चीज़ै दे बारे च दस्सेआ जाए बोल्लेआ जाए ठीक ऐ पढ़ाई दे मामले च उस चीज दे बारे च दस्सेआ जाए ठीक ऐ टी वी च बी ते कन्नै फोन च बी शुक्रिया